नोंथां माखासे मोजां मोजां मोनसिननाय नाफोरखौ बबे बबे माबा ओरैनो मानसिफोरनो मा मानसिफोरा बबे बबे नाखो जानो मोजां मोनो आंनिया जाफानिफोरखोबो मोजां मोनो आरो ओइ रौ मिरखाफोरखोबो आरो बै ना फिसाफ्राबो फिथिख्रिफोरखो जानो मोजांमोनो आरो सोबखोनो नाखोलाय सोबखोनो जानो मोजां मोनो खालि बेदरनि थायआवहा ओइ बोरमाफोरखो जानो गाहाम मोना मोजां मोना ओमफ्राय अमाखोबो माय जानो हायो आरो दाउ लकेल दाउ बा माबानि ब्रइलार इफोरखो जागासिनो थायो आरो मोजां मोनना जायो आरो बेखिनिखो आरो ओंख्रिफोरावनो खनसे जायोब्ला जागोन थाव सेरनाबो बेदरफोरखो नाफोरखौबो सेरना जायो ना फिसाफोरखो सेराबालानोबो होसननानै जायो जोंनिया बिदिरा दा आरो माबाफोर बै नाफ्राखो थाव सेरालासिनोबो ना सिगांथ' गोदोआव बिदि नाफोरखौबो थाव सेराबालानो जायोमोन होखनसै मानसि गिरावहा दानियाथ' आरो थाव सेराबालानो मोजांखोनो मोना बिदिनो जायो बिराद थाव सेरनानैहै ओइ ना फिथिख्रिफोरखो आरो रौ मिरखायाबो जिखोनो मोनो बिखोनो मोजां मोनो जोंनियालाय आरो जायोनो सबखोनो ओंखाम माबाब्लाथाय आरो मासे एगारना जाहा थाहा संनानै बिदिनो माबाना जायोरा खोनायासैना खोनायासै खोमा